کچھ عظیم رہنما یا بادشاہ جن کے بارے میں ہمارے باپ دادا نے سنایا جیسے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللّہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ جنہوں نے عدل و انصاف کی بنیاد پر حکومت کی اور اسلامی فتوحات کو وسیع کیا سلطان صلاح الدین ایوبی مشہور مسلم جنرل اور حکمران جنہوں نے صلیبی جنگوں میں فتح حاصل کی اور یروشلم کو آزاد کرایا شاہ جہاں مغل بادشاہ جنہوں نے تاج محل جیسی عظیم عمارت تعمیر کرائی ٹیپو سلطان میسور کے بادشاہ جو انگریزوں کے خلاف جنگ میں شہید ہوئے اور اپنی بہادری کے لیے مشہور ہیں قائدِ اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بانی جنہوں نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے جد و جہد کی اور ایک آزاد ملک کی بنیاد رکھی یہ عظیم رہنما اور بادشاہ اپنی بہادری انصاف اور قیادت کے لیے مشہور ہیں اور تاریخ میں ان کا اہم مقام ہے